जय झूलेलाल असां सिंधी कंहिं चेंबूर जा रहवासी आहियूं हिते असां चालीहो चेटीचंडु चंड सभु मल्हाईंदा आहियूं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि उहो रवाज़ु सेखारींदा आहियूं समारोह में वठी वेंदा आहियूं झूलेलाल जे मंदर में वठी वेंदा आहियूं चालीहो ॾेखारणु कीअं कबो आहे कीअं चालीहे जी प्रथा हूंदी आहे उनखां पोइ चंड जे ॾींहुं हुण झूलेलाल जो बहिराणो इहे कीअं थींदो आहे छो थींदो आहे ऐं कीअं कबो आहे मंदर में वञी हुननि खे सेखारियो वेंदो आहे सिंधी असांजी जेका हिते कम्यूनिटी आहे उहो हर ॿार पंहिंजे बुज़ुर्ग जेके हुनसां सिखंदो आहे ऐं उहा ई परंपरा उहो अॼु ताईं निभाईंदो अॻियां वधंदो वेंदो आहे अॼु चालीहे जो असांजो हिथे वॾो चलनि आहे जय झूलेलाल चई करे ई ॿार हर कमु चालू कंदो आहे